हेलो हाँ हम हम बाहर से आए हैं हमको हाँ हम बाहर से आए हैं और पांडुचेरा घूमना है और रहने का हमें होटल चाहिए सब चीज़ है ना सही ढंग से ठीक ठीक है हम जा रहे हैं सुविधा क्या सब है वहाँ पर सुविधा क्या सब है हाँ कितना दूर है यहाँ से जाने का सुविधा यहाँ से वहाँ तक का किराया कितना है मैम ठीक है हम वहाँ पर जा रहे हैं और ठीक है हम जा रहे हैं